ना बनाते समय हमें बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हम गैस सिलेंडर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हर दो साल में गैस का जो पाइप रहता है बदल देना चाहिए और हमको जो गैस रहती है उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि लीक तो नहीं हो रही है खाना बनाने के बाद रेगुलेटर से गैस को बंद कर देना चाहिए और सब्ज़ी में ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए तेल का तो न के बराबर ही उपयोग करें और सब्ज़ियाँ हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हों और रोज़ नया नया और पौष्टिक भोजन बनाने की कोशिश करना चाहिए अच्छी सब्ज़ी लानी चाहिए ख़राब सब्ज़ी नहीं लेकर आनी चाहिए अच्छी सब्ज़ी होगी तो स्वास्थय भी अच्छा होगा मैं तो अपने घर में अच्छी सब्ज़ियाँ लाती हूँ और बहुत सारी सावधानी रखती हूँ जैसे बाल खोल कर हमको खाना नहीं बनाना चाहिए और हाथ धो कर खाना बनाएँ सब्ज़ियाँ सारी धो लें ऐसे सारे सावधानी रखनी चाहिए